सभसँ पहिने तऽ पढ़यमे मोन नहि लगैत रहै इएह पैघ चुनौती रहै समाजके दबाव रहै अभिभावकके दबाव रहै जे पढ़ू आ पढ़यमे मोन नहि लगैत रहै खेलाइमे मोन लगैत रहै सदिखन मैदानेमे रहैत रही तऽ ओ सभसँ पैघ चुनौती रहै हर तरहके चुनौती आओर सभ बुझै जे आवारा छी मुदा बादमे खेलाइ लेल गेलहुँ दिल्ली आ यूनिवर्सिटीमे पढ़ैत रही पढ़यमे मोन लागि गेल आब हम कहलहुँ ने रुचि बहुत महत्वपूर्ण होइत छै आब सहित्यमे रुचि लागि गेल तऽ साहित्य पढ़य लगलहुँ खूब नीक जँका पढ़य लगलहुँ तकर बाद गाम घुरयके हमेशा मोन रहैत रहए हिन्दी नीक नहि लगैत रहए मैथिली खीँचए अपना दिस रहैत रही दिल्लीमे हिन्दीए सभ बजैत रहै हिन्दीए पढ़ैत रही मुदा खीँचैत रहए मैथिली ओ एकटा दोसर चुनौती रहै गाम आबि गेलहुँ गाम आबि गेलहुँ तऽ रोजगार एकटा चुनौती भऽ गेल आ रोजगारके चुनौती लेल फेर हमरा धकेलि कऽ बल धकेल भेज देल गेल दिल्ली आ दिल्लीमे फेर पत्रकारिता करय लगलहुँ तऽ फेर हिन्दीसँ आ हिन्दी हमरा प्रिय नहि लगैत रहए तऽ फेर हिन्दीमे बहुत साल पत्रकारिता कयलाके बाद हमरा मैथिली एतेक बेशी आकर्षित करैत रहए जे हम फेर दिल्ली छोड़ि कऽ आबि गेलहुँ मिथिलाञ्चल आब फेर मिथिलाञ्चलमे छी आ मिथिलाञ्चलमे रोजगारके स्थिति ई छै जे मतलब किछो नहि छै विकल्प तऽ बहुत कम छै तऽ तखन हमरा एकटा विकल्प बुझायल मत्स्य पालन आ मत्स्य पालन करैत छी एहिमे की होइत छै गाममे रहैत छी अथी माछ पोषैत छी माछ खाइत छी पर्यावरणके मजबूत करैत छियै वर्षाके वर्षाके प्रतीक्षा करैत छी खूब रमणगर जीवन अछि लेकिन आब एहि बिजनेसकेँ बढ़ियाँ बनेनाइ से एकटा चुनौती अछि देखा चाही एहि चुनौतीकेँ केना पार करैत छी